جی جی میں الیکٹریشین شاپ سے بول رہا ہوں

اچھا کولر چاہیے آپ کو کتنے لیٹر کا کولر چاہیے گھر کے یوز کے لیے چاہیے تو آپ بتا سکتے ہیں آپ کو کونسی کمپنی کا چاہیے ہمارے یہاں کئی پرکار کے کولر اپلبدھ ہیں جیسے سیمسنگ ایل جی ہیولس اور الگ الگ موٹر کی اسپیڈ کے ساتھ ہیں آپ کو کتنی اسپیڈ والا چاہیے آپ بتا سکتے ہیں سائز تو ہر کمپنی کا ڈفر کر رہا رینج میں آپ سمسینگ کا دیکھ لیجیے پچاس ہزار میں مل جائے گا ہیولس کا ساٹھ ہزار میں اور آپ کو تیسرا کرومٹن کا مل جائے گا پچیس ہزار میں آپ کو لوکل چاہیے یا پھر برانڈیڈ چاہیے آپ بتا سکتے ہیں اچھا برانڈیڈ چاہیے تو آپ سیمسنگ کا یا پھر ہیولس پہ جا سکتے ہیں جو کہ پچاس ساٹھ کے اندر مل جائے گا آپ کو پچہتر لیٹر کا واٹر ٹینک مل جائے گا اس میں اور کولر کی اسپیڈ جو ہے آر پی ایم بہت فاسٹ ہے اس کی اور اس کے اندر ویلس ہیں آپ اس کو کہیں بھی پورٹیبل ہے کہیں بھی کدھر بھی اس کو ٹریویل مطلب گھما سکتے ہیں اور کولر کی جو بلڈ کولٹی ہے اس کے جو پلاسٹک یوز ہے وہ بھی کافی اچھی طرح کی پلاسٹک ہے اور ہیولس والا جو ہے آپ کو اس کے اندر ساٹھ لیٹر کا واٹر ٹینک ملتا ہے پچہتر لیٹر والا بھی اپلبدھ ہے پر وہ تھوڑا مہنگا چلا جاتا ہے تو کیا آپ کو پچہتر لیٹر والا لے سکتے ہیں آپ اسی ہزار کے اندر ہیولس کا اسی ہزار کا نہیں پانی کی کوئی دقت نہیں آئے گی اگر آتی ہے تو کولر کی جو ہے آپ کو آٹھ سال کی وارنٹی ملتی ہے جی پارٹ ایکدم اچھے ہیں سیمسنگ کے جینون کوالٹی کے پارٹس ہیں آپ اس کے کولر کے پارٹس جو اگر کوئی دقت آتی ہے تو آپ چینج کرا سکتے ہیں اس کے پارٹس کی بھی کئی سارے وارنٹی کے اندر ہی آتے ہیں وییر اینڈ ٹییر کو چھوڑ کے سارے وارنٹی میں کور ہوتے ہیں جی ضرور کریے